मानसिफ्रा आथिखालावहाय बांसिन मदार्न दान्सखौ सोलोंनो गोसो जायो ओमफ्राय मानो बुंनो थाङोब्ला मानसिफ्रा सानो जे बेखौ मानसिफ्रा नोगोर बाख्नायगोन नोगोद मोजां मोनगोन नायनोबो मोजां अवेसथार्न खालसारा जेबादि सफैदों जोंनि जायगायाव हाय दा बेखौ मोसानो मोसानानै दिन्थिनो थाखाय मानसिफ्रा जोबोद मोजां मोनो ओमफ्राय आंबो सोलोंदोंमोन बुंनो थाङोब्ला बे समावहाय आं जेब्ला क्लास सिकस आवहाय जेब्ला आं फार्स्थ थाएम गुहाटियाव थांदोंमोन बे समाव आङो मोसानायखौहाय मदार्न दान्स स्थाइलखौ मोसानो थाखाय गोसो जानानै आङो मेमनिफ्राय क्लास लादोंमोन आरो बे समाव जोंना मेम सासे दंमोन मेमा जोंखौ इभरि दान्स पिरियद बा मिउजिक फिरियदाव जोंखौ लिंनानै जोंखौ फोरोङोमोन फर लाइक फरथिफाएब मिनिटस ओमफ्राय जों बिदियैनो जों सोलोङै सोलोङै दा मोजाङै रोंबोबाय आर खिन्थु बेनि लोगोसे जोङो मदार्न दान्सखौहाय मोसानो गोसो जायो नथ दाउट बाथ जोङो ट्रेदिसिनेल गावबागावनि खालसारखौबो सोलोंलांनो साननो गोनां जानांगौ आरो जो खालसारखौहाय माबायदि दिन्थिनो थाखाय माबायदि बुस्टुफोरखौ सोलोंनांगौ मोसानायानो हग बा गान खननायानो हग जों खलसारखौबो लांफानांगौ आरो ओमफ्राय बिदिनो साननानै आंबो खनसे नङा खनब्रै खनबासोआनो जाबाय आं खालसारखौबो दिन्थिनो हाबाय आलदा जायगायाव हाय आं जेब्ला मेघालयाव फरायोमोन बे समावबो आंनि गावबागावनि खालसारखौ देखायनो हादों आङो जे बर' देन्स मोसानानै मदार्नाव थांलाथ' बेयो जाहैबाय खालसार दान्स जाहैबाय दा बेखौनो आङो दिन्थिनो हादों आरो दा बे एक्सपिरेनस आबो बहुत मोजांमोन ओमफ्राय खिन्थु जों मदार्न दान्स सोलोंनो नाजानो नाङा जोङो बर' दान्सखौबो माने लाएक गावनि खालसारखौबो दिन्थिनो सोलोंनो मानि रोंनांगोन आरो